السلام علیکم و رحمتہ اللہ جی میں پی ایم کے وائی سرٹیفکٹ حاصل کرنا چاہتی ہوں تاکہ اسے اپنے ریزیومے میں شامل کر سکوں اور بہتر ملازمت کے مواقع حاصل کر سکوں جی میں اپنے درخواست کے ساتھ اپنا ریزیومے جمع کرواؤں گی اور اس میں یہ بھی لکھوں گی کہ مجھے یہ سرٹیفکیٹ کیوں چاہیے جی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد میں اپنی تعلیم یا روزگار میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گی اور اس سے فائدہ اٹھاؤں گی جی میں اپنے ارادے کا اظہار اپنا ریزیومے اور سرٹیفکیٹ کی اہمیت بیاں کرتے ہوئے درخواست لکھوں گی